हीअं त अंसाजे खेत्र में पांरपरिक खेल ॾाढा आहिनि पर असां हिन पारंपरिक खेलनि मां सट कुटु लुका छुपी सत टिकड़ियूं ऐं चैस जहिड़ा खेल खेलींदा आहियूं अंसाखे जे खेल जेका आहिनि खेलण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असां हिन में ॾाढा लीन थी वेंदा आहियूं